ہاں ہیلو راج محل ریسٹورینٹ سے ہاں سر وہ جی جی جی میں بتا رہا ہوں سر وہ اُس كو وہ چاہیے سبزی پوڑی كی پیكنگ چاہیے دس پیس تو مجھ کو ایک چیز یہ آپ کلیئر دس پیس چاہیے دس پیكنگ تو كیا مطلب آپ كے یہاں پیكنگ ریٹ كیا ہے اچھا اچھا تو ایک چیز یہ بتا دیجیے كہ صرف ویج ہی ہے كہ نان ویج نان ویج بھی ركھتے ہیں آپ اچھا اچھا تو ایک چیز اور سر كلیئر كر دیجیے كیا آپ كے یہاں پوڑی كے علاوہ پراٹھا بھی ملتا ہے كیا یا یہ تندوری روٹی ہے یا چپاتی روٹی ہے اچھا اچھا اِس كے علاوہ كیا اور كچھ مل سكتا ہے سبزی میں مطلب بھنڈی كے علاوہ وہ فرائی پنیر فرائی یا پنیر مصالحہ كچھ ہاں تو سر ایک چیز اور بتا دیجیے كہ یہ آڈر دینے كے بعد كتنی دیر میں مل سكتا ہے ہم كو اچھا اچھا تو مطلب ہارڈ پیكنگ ہونی چاہیے كیونكہ ہم كو اُسے پھر لے كر كے جانا ہے بائی ٹرین مطلب ٹرین میں ہی اُسے یوز كرنا ہے تو پیكنگ ایسی ہو كہ دیر تک كھانا گرم رہے اور مطلب ایسا بنائیے گا كہ كھانے كے بعد لذّت كا احساس ہو اور پھر ہم آپ كے ریسٹورینٹ راج محل ریسٹورینٹ كی تعریف كر سكیں لوگوں سے بتا سكیں اچھا اچھا یہ رائز فرائی بھی آپ كے یہاں ملتی ہے كیا اچھا تو ٹھیک ہے سر تو میں مجھے سبزی پوڑی آپ دس پیكیٹ پیک كر دیجیے میں بس ایک آدھے گھنٹے كے اندر آ رہا ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو